ओरैनोबाबो आंनि मोजां मोननाय जामुंआ बेनो ओंख्रिनिफ्राय लायोबा नारजिजों अमा मेजेमजों बे बोथोर नायै बोथोर जायो आरो नारजि अमा मेजेम बेखौ जेरै अनला थाबाय अनलाजों दाउजों बेबो गोथाव बेखौबो जायो आरो टाइगिर दङ टाइगिर ना बेबो गोथाव बेबो बर'नि जाग्रा बेसाद आरो मुवा आरो नाफाम जायो गासिबो दङ बायदि रोखोमनि जाग्रा दङ बुंनानै फोजोबनो हाया आरो बिदिनो बिराद गोथाव गोथाव जै सम नायै सम बोथोर नायै बोथोर ओंख्रि जायो जेरै गरमाव अमा बेदरफोरखौबो एसे बालायलाङो आरो गरम बुस्थु अमाया सम नायनानै गरमाव गरम बुस्थुखौ एसे खम नायनानै जाबाय ना बिदै जाबाय आरो बोथोर नायनानै बिदिनो कफि आलु गायो बर'आ बेफोरखौनो गायै गायैनो बेखौनो जाबोयो आरो जोङो जेरै दखानफ्रावबो दखानफ्राव जानाय होनोबा चाउमिन बेफोरखौबो जायो बर'आ चाउमिन जाबाय सिंग्राफोर जाबाय जेन'बा बानायनाय आखायजों बानायनाय एवनाय संनाय चाउमिन थाबाय सिंग्रा थाबाय बरा थाबाय बायदि रोखोमनि जाग्रा जायो दङ गोबां जिनिस दङ बिदिनो खाथा नेमखिफोर माबाफोर थाबाय बिराद जाग्रा दङ आरोखि बिराद गोथाव गोथाव दङ ओ जाबाबो ओंख्रिआनो जोबनो रोङा जाहैबाय बेबायदिनो थायगिरजों नाजोंथ' गोथावानोखा आ बे गोथाव मोनबाय बेखौ नारजि अमा बेफोरो गोथाव जाबाय बोथोर नायै बोथोर गासिबखौबो जाबाय गरमफ्राव एसे गरम बुस्थु जेरै अमाफोरखौ बेफोरखौ एसे बासि दोननानै जाबाय आरो बे रोखोमैनो बायदि रोखोमबो दङ जाहैबाय दखाननि जाग्राफोर थायो आरो न'नि न'आव गायनायफोर मैंगंफोरबो थाबाय बेफोरबो गोथाव जायो बेफोरखौबो खानानै संनानै बेफोरखौबो जाबाय आरो बिफोरखौनो संनानै आरो फिथाय सामथायनि फिथाय सामथाय होनबाथ' गोबां दङ जाग्राया जेरै थायजौ दङ खान्थाल दङ सफारि दङ बिदिनो बायदि रोखोमनि दङ गोखै दङ गोदै दङ गोखाबो दङ बेफोरखौ जायो आरोखि दा बेफोरनोसै बर'नि थ' नङा गासिबो जायो बेखौ थायजौबाबो होन गोखैबाबो होन गोदैबाबो होन बेखौ गासिबो जाखायो आरो जानोबो मोजां मोनो बेबायदिनोसै आरो